ہاں میں کیب ڈرائیور بول رہا ہوں

اچھا اچھا جی جی گھما دیں گے گھما دیں گے جی آپ جب بلا لیں گے آ جاؤں گا میں چناب میں ہی ہوں لکھنؤ کہاں جانا کہاں ہے آپ کو امبیدکر پارک اچھا تو آپ کو پک کہاں سے کرنا ہے چار باغ سے تو کتنے لوگ ہیں آپ لوگ دو لوگ ہیں چلیے ٹھیک ہے تو سات سو روپئے پڑیں گے بھیا جی جی سات سو روپئے پڑیں گے نہیں بھائی سات سو روپئے زیادہ نہیں ہے آپ پوچھ لیجیے آپ یہ مت سوچیے کہ آپ ٹورسٹ ہیں تو میں آپ سے زیادہ لے رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے آپ پتہ کر لیجیے اگر اس سے کم میں کوئی لے جائے تو آپ چلے جائیے بےشک جی چلیے ٹھیک ہے میں میں ساڑے چھ ساڑے چھ سو کر دے رہا ہوں بس اس سے کم نہیں ہو پائے گا بھائی

ارے بھائی میرے تو بھائی میرے میرا میرا بھی بجٹ تو دیکھیے میں کیسے لے جاؤں گا بھائی آپ کو میرا بھی تو کچھ آنا چاہیے میں آپ اگر جب بلائیں آپ میں آ جاؤں گا بس مجھے مشکل سے آپ کہاں چار چار باغ میں ملیں گے نا مجھے ہاں تو ٹھیک ہے تو آپ اگر چار باغ پہ آپ ویٹ کریے میں آپ آ گئے ہیں یا ابھی آئیں گے اتریں گے کہاں ہیں آپ

اچھا اگر آپ تھوڑا پہلے کر دیتے تو پھر میں آ جاتا وہیں پہ چلیے کوئی نہیں اب مجھے بس میں یہیں پہ ہوں ابھی ٹھیک ہے میں چوک سائٹ پہ ہوں مجھے مشکل سے دس پندرہ منٹ لگے گا ٹھیک ہے جی جی بالکل میں بس پندرہ منٹ میں میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے آپ مجھے کال کر لیجیے گا یا پھر میں اسی نمبر پہ آپ کو کال کر لوں گا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ٹھیک